ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो लोगों को एक समूह के विशेष मौसम में प्रभावित करती हैं जैसे बरसात के मौसम में हैजा और सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम जैसी बीमारियाँ हो रही हैं यह बीमा री संक्रमण के कार्य कारण होती हैं और और बहुत सी लापरवाहियों के कारण होती हैं गलत चीज़ें खाने और न खाने की वजह से होती हैं फालतू खाने की वजह से गलत गलत जगहों पर जाने के वजह से होती हैं यह बीमारियाँ वायरस की तरह होती हैं यह फैलती रहती हैं एक दूसरे के संक्रमण में आने से बहुत ज़्यादा फैलने लगती हैं इन बीमारियों से बचने के लिए हमें सुबह शाम हाथ पैर धोना च रहना चाहिए और साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए हमें इसके इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और सर्दी जुकाम में विशेष कर साफ सफाई और मास्क का भी यूज करना चाहिए और लोगों से कम से कम एक फुट की दूरी पर खड़ा होकर बात करना चाहिए और लोगों को मास्क लगाने के लिए ज़रूर कहना चाहिए जिससे वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में न पहुँचे